हम लोगों का पसंदीदा नाश्ता क्या हो सकता है जो बनता है ना ग़रीब फ़ैमिली से हैं हम लोग के लिए वही सब रोटी सब्ज़ी दाल चावल जो बनते हैं वही खाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा चना मिलता है वही खाके अपना जो स्वस्थ होने के लिए अपना फ़िट रहते हैं और सुबह में अपना काम जो होता है अपना साइकल पे अपना सामान लेके अपना फिर गांव गांव चलके बेचना पड़ता है इससे ज़्यादा हम लोग इसी से फ़िट रहते हैं और एक्स्ट्रा हम लोग क्या फ़िट करेंगे और दूसरा कोई चारा ही नहीं है जो इसके बारे में हम लोग और क्या बोलेंगे जो भी पढ़ाई लिखाई था वो भी छूट ही गया और कोई खर्च खुद का कमाना है खुद का पढ़ना है खुद का अपना ही मैनेज करना है इसके अलावा और हम लोग खाना पीना फिर क्या जो कमाते हैं जितना मिलता है उतना ही खाते हैं और इसके अलवा एक्स्ट्रा कोई इन्कम नहीं है जो हम लोग जो अपना एक्स्ट्रा बनाएँगे या जिम करेंगे या और कुछ करेंगे जो भी अपना फ़ैमिली मैनेज करना पड़ता है इसके अलावा आप पूछ रहे हो जो ये लम्बी हाइट के दौरान ये लम्बी हाइट दौरान क्या होता है ये तो हम लोग जो लम्बा हाइट होता है उसी के बारे में ये समझ में आता है कि ये लम्बा हाइट का जो आदमी होता ये दौड़ लगाता है और दौड़ करने के बाद जो है वो अपना तैयारी में लगे रहते हैं इसके अलावा और जो भी है इससे कुछ समझ में सबको नहीं आते तो सुबह का नाश्ता जो भी मिलते हैं उसी रूप से हम लोग उसी मूल स्वीकार करते हैं रोज़ का कमाना रोज़ का खाना बस यही है अपना गुजारा और एक्स्ट्रा सुबह में जो भी मिले रूखा सूखा वही खाते हैं इसके अलावा और कोई गुज़ारा भत्ता है ही नहीं जो हम आपको इसके बारे में भी बता सकते हैं बस यही है अपना सब साइकल पे अपना काम करना है रोज़ कमा के जो भी है कुछ लाना है बस उसी पे गुजर बसर करना है और इस पसंदीदा नाश्ता के बारे में पुछ इसमें पसंदीदा नाश्ता तो वही है हम लोग का बस रोटी सब्ज़ी थोड़ा बहुत दूध मिल गया बस यही है अपना पसंदीदा नाश्ता बस और इसके जीवन में जो एक्स्ट्रा आगे और कुछ कमाएँगे तो और कुछ अच्छा करके जाएँगे बस